हाँ हम लोग जो पशुपालन करते हैं उसके गोबर से जो है हम लोग एक गड्ढा बनाते हैं और जो है बड़े गड्ढे बना कर के उसमें उसका गोबर फेंकते हैं तो वह जब सड़ जाता है तो उसका जो खाद बनता है उसमें उसका खाद को हम लोग जो है खेत में डालते हैं उसके बाद जोताई होती है फिर बीज बोया जाता है तो हम लोगों की अच्छी फसल जो है पैदावार होती है और जो गऊ हम लोग पालते हैं उससे जो दूध निकलता है पूरे गाँव मोहल्ले के लोग सब ले जाते हैं डेली पर देते हैं तो उससे सबका पालन पोषण हर चीज़ बेहतर होता है

और हम लोग जैसे सुअर या मांस खाने वाली चीज़ें जो होती हैं मतलब जैसे जो यह सुअर हुआ मुर और यह मुर्गा हुआ और ये सब बकरा हुआ ये सब पालते हैं जो तो इसकी जो मांस होती है तो बाज़ारों में बिकती है इससे हम लोगों का जो है जीवन पोसण होता है